या हॅलो कसली भाजी जाय बाय तुका

हय हय आतां सद्द्या आमचे कडेन टमाट बटाट पियाव लसूण मिर्ची सगळें आसा बाय बट तुका तुका कितले किलो जाय हय तर हांव भाजयेचें रेट हें दिसांनी मातशी वाडलां सो हांव तुका भाजयेचे रेट सांगता कानो कानो कानो मोगो कानो मोगो बाय स रुपया किलो जाला

आनी आनी टमाट बी अशें लायक फिफ्टी फिफ्टी जाला अशें किलो अरे ना बाय तेजे बरें नासतले कितें आतां अशें लायक हे दीस मातशें गरमेचें न्ही थंडी गरमी पाव सगळें वांगडा येता सो मागीर आमकां भाजी बी रोवपा सारकें मेळना आनी माल बी येतना सारको बेलगांवच्यान ना गो बाय खरें सांगता आमचें आमचें हें सगळें घरान केल्लें आमी अशी चडशीं भायल्यान माल हाडना चडशें हांगा आमचे आमीच रोयता आनी आमीच ऑर्गेनीक विकयता लॅस करून पळयता भायर तुका कितले जाय ते तरी सांग म्हाका मातशें पोवया हांगा खंय कितें लेस कमी जाता जाल्यार आं ओके तर तुका पांच पांच किलो बटाटे पांच किलो टमाट पांच किलो कांदे जाय न्ही फळां म्हणजे म्हाजे कडेन आपोल आसा मागीर चिकू आसा केळी आसा

हय ते सगळे म्हणजे लायता तुका भायर रेट हांव चल यो मागीर हय बरें बरें देव बरें करूं